اگر میں بات كروں كہ ہمارے دیش میں كون سی فصلیں اگائی جاتی ہیں تو مطلب ہر چھ مہینے پہ مطلب فصلیں چینج ہوتی ہیں جیسے چھ مہینے ہم دھان كا روپن كرتے ہیں اور اگلے چھ مہینے سے ہم گیہوں كا روپن كرتے ہیں ان دونوں میں ہی الگ الگ ڈفرینس كرتے ہیں جیسے کہ اچھی اچھی كھاد ڈالنا اچھی اچھی دوائیاں ڈالنا سب میں پھر پانی ڈالنا سب میں بارش آنا ضروری ہوتی ہے جس سے كہ ہماری فصلیں اچھی ہوں اور اور ہم ہم ہم ہر دوسرے تیسرے دن اس میں دوائی ڈالنا ہوتا ہے اور وہ چیز ڈیلی ہمیں پانی ڈالنا پڑتا ہے پر پانی ان كے حساب سے ڈالنا پڑتا ہے نا پانی زیادہ ہونا چاہیے نہ پانی زیادہ كم ہونا چاہیے تاكہ فصلیں ایک برابر ہوں اور رہی بات كبھی گیہوں اگتا ہے تو كبھی بھٹا بھٹا بھی اگایا جاتا ہے اور لیچی بھی اٹھایا اگایا جاتا ہے اور مطلب الگ الگ طرح كے سب موسم میں پھر الگ الگ طرح كا روپن كرتے ہیں